جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو بہت دوسرے دوسرے طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں کچھ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ آپ کے خلاف ہوتے ہیں سفر کے دوران آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں سفر کے دوران آپ جو ہے دوسروں کی زندگی سے واقف بھی ہوتے ہیں اور اپنی زندگی پہ آپ کو جو ہے کبھی کبھار جو ہے آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں بہت ہی خوش نصیب ہوں جو ایسی زندگی مجھے ملی ہے سفر کے دوران جو ہے آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے بہت ہی برا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے میں جب سفر کر رہی تھی تو میرے سامنے جو ہے بہت ہی ایک اچھا واقعہ پیش آیا جہاں پہ جہاں پہ جب میں سفر کر رہی تھی تو میری طبیعت خراب ہوگئی تھی اور میرے ساتھ جو لوگ سفر کر رہے تھے انہوں نے میرا دھیان رکھا تھا اور بہت سارے لوگ جو نئی نئی جگہ جاتے ہیں ان کو پکچرس کلک کرنا بہت پسند ہوتا ہے تاکہ وہ جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکیں یا پھر اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو یا پھر گھر والوں کو سینڈ کر سکیں دکھا سکیں ان کو کہ وہ جو ہے کہاں جو ہے سفر میں گھوم رہے ہیں